सर तुमी पोर्तुगीज शिकोवपी कोंकणी मनीस आनी तुमकां कोंकणी बद्दल खूब ज्ञान आसा सर कोंकणी आनी पुर्तुगीज ह्या दोनांय मदीं एक नातें कशें आसा तुमचें ओबजर्वेशन तुमी कितें पळयलां तुमकां कितें दिसता तें विशीं जरा आमकां कितें तरी सांंग हांव कोंकणी उलोवन ये वाडलां कोंकणी म्हजी मातृभास मायभास पूण आमी अशें जाता की आमी कोंकणींत कितले पुर्तुगीज शब्द आसा ते आमकां खबर नासता म्हाकाय खबर नाशिल्ले जेन्ना पुर्तुगीज शिकोंक लागलो तेन्ना मातशें मातशें जाणोवपाक लागलें सुरवातेक जें आसाच ये मेज कदेल जनेल फॅर्र हें आमकां कळटात की पुर्तुगीज शब्द आसात पूण थोडें जें आमकां कळना पाव पाव हो प्रकार तो आयलांच हें थंयच्यान तांणीच हाडला तो म्हणून हो एक शब्द आसा जो आमकां खबर ना पुर्तुगीज शब्द म्हणून त्या भायर जेवणाच्या केटेगरींत पळयल्यार अनस अनस हें तांणीच हाडलां मागीर टाॅमाट बटाट हे पुर्तुगीज शब्दूच जे कोंकणींत आयल्यात मागीर थोडे बाकीच्या हातूंत पळयल्यार हें आदवोगाद हो एक पुर्तुगीज शब्दूच मागीर जे आमी सांजची पासयेक वतात पासय व्होय बी पुर्तुगीज शब्द जो एक कोंकणींत रमला आनी पळोवंक गेल्यार कपड्याचें पळोवंक गेल्यार खोमीस आसा लेस मेंय हें आमकां खबर ना की हें कोंकणी शब्द न्ही म्हणून जे म्हणजे पयलीं हे पुर्तुगीज शब्द आशिल्ले जे आतां कोंकणींत आयल्यात आनी त्या भायर पळोवंक गेल्यार आनीक एक जर थोडे शब्द अशे जे आसात जे डायरेक्टली पुर्तुगेजीतल्यान येवंक ना पूण इनडायरेक्टली आयल्यात फाॅर एक्जम्पल पाकलो पाकलो आता हो शब्द हे डायरेक्ट पुर्तुगेजींतल्यान येवंक ना हे केन्ना पातशें पंद्राशींनी जेन्ना पुर्तुगेज पयलींत गोंया आयिल्ले तेन्ना अशें हांवेन वाचलां की तांचें हेलमॅट आनी पाखां आसतालीं म्हळ्यार पांख आशिल्ले हे जालो पाखले मागीर पाकल्याचो ओपोजीट आसा तो खापरी तर हो शब्द बी डायरेक्ट हांगा कोंकणींत पुर्तुगेजींतल्यान येवंक ना त्याच वेळार पंद्राश्यातल्यानूच हें आफ्रिकेंतल्यान स्लेवज हाडटाले ते पुर्तुगीज तेन्ना ते ज्यो बोटी आसताल्यो तेंच्यो त्यो अरबांच्यो आसताल्यो मोजांंबीकच्यान जे हाडटाले तर ते मुसलमान जेन्ना आसले म्हण तेंका ते काफार म्हणटाले साॅरी काफिर म्हणटाले मागीर काफिराचें जालें काफार मागीर काफारचे म्हाका दिसता जे गोंया येतकच जें जालें खापरी आतां हो पळोवंक गेल्यार शब्द खापरी हाजें काफ्रियाला कडेन एक कनेक्शन आसा कित्याक ही एक काफ्रियाल म्हणटा तो प्रकार ते मोजांबीकच्यान स्लेवज आयिल्ले ते घेवन आयिल्ले म्हळ्यार ते काफ्रियालांची डीश जी आशिल्ली ती काफ्र खापऱ्यांची डीश आशिल्ली ती जाली काफ्रियाल पुर्तुगालाक जे हांव गेल्लो हांव स दां वचून आयलां पुर्तुगालाक पयल्यांदा काॅलेजींतल्यान काॅलेजीन आशिल्लो तेन्ना दोन हजार सातान तेन्ना म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें की कशें आसतलें कल्चरल शाॅक कसलो जातलो तो पूण मागीर पयल्यार की म्हाका अशें जाणवलें आनी मागीर दोनदां दोन हजार धान आनी अकरान गेल्लों पळय तेन्ना की तांकां पोर्तुगालाक गोंया बद्दल कितें कांयच कांयच खबर ना गोंय म्हणजें कितें तर तांकां खबर सुद्दां ना आनी म्हाका अशें पळोवंक गेलो कित्याक तांकां अशें गोंया बद्दल कांयच खबर ना मागीर मातशें थोडें थोडी रिसर्च करून पळयलें की जें तेन्ना पंद्राशान जे आयले हांगां ते इंडिया काँकर करपाक आयिल्ले गोंया तांच्या मनांत केन्ना नाशिल्लेंच हांगां गोंया गोवा दमन दीव हें तांचे खातीर फक्त आमची इंडिया म्हणून ते सदांच ते इंडिया पुर्तुगेजा म्हणटाले पुर्तुगीज इंडिया म्हणजें गोंया अशें काय तेंच्या इमेजीनेशनांत केन्ना नाशिल्लें म्हण आजूय तेंका गोवा म्हणजे कितें खबर सुद्दां ना पण एकोणशे चौऱ्यातर जातकच तांणी सगळें डस्टबीनान उडयलें सगळें फाटीं दवरलें आनी फुडेंय गेले ते आतां युरोपियन युनियन म्हणून ते इंडिये कडेन एंगेज करूंक सोदतात जेन्ना हांवेन न्यूजान तांचे न्यूज चॅनलान बी पळयलें तांचो प्रायम मिनीस्टर आसा आंतोन्यू काॅश्ता तो हांगां ताचो बापूय ओर्लांद काॅश्ताय पुर्तुगीज लेखक तो हांगां मडगांवा वाडिल्लो आनी तांचें घर आसा अजुनूय मडगांवा पूण तो ताका इतलें व्हडलें कांय एटेचमेन्ट असो ना गोंया कडेन तो आपल्यांक हें इंडियन ओरिजीन म्हणटा मागीर नाॅटीस केलें हांवेन तेंच्या निवज चॅनल्सानी बीन जे पुर्तुगीस पास वाले बी आसा गोंयचे ते तांकां गोवन्स वीथ पुर्तुगीज पासपाॅर्ट म्हणजे तांकां इंडियन्स वीथ पुर्तुगीस पासपाॅर्टस म्हणटात तांची संस्कृती जेवण कला बी सगळें पळोवंक गेल्यार ते सारकी युरोपियन जे आसात म्हणजे गोंया कडेन असो व्हडलो काय संबंद ना तांचो ते सारके आतां युरोपाक युरोपियन युनियना कडेन रमल्यात